बारहं जनवरी ॿ हज़ार हिकु मे ॿ हज़ार ॿ यारहं मार्च ॿ हज़ार सोरहं पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ असी वीह सप्टेंबर उणिवीह सौ सतरि